पूर्णियामे रोजी रोटीके लिअ कुछ नहि छै अच्छा रोजी रोजगार नहि छै अच्छा काम वुम देना चाही बढ़िआँसँ जे गरीब छै ओकर केनाके चलते गुजारा ओकरा लिअ कुछ करना चाही कोइ अच्छा रोजी रोटी देना चाही अच्छा कामे देना चाही आदमी बारह चौदह घण्टा जे पैसाबला छै ओ गरीबके कुछ बुझिते नहि छै अगर आठ घण्टा छओ घण्टा खटाबैत छै तऽ चारि सए पाँच सए रुपैआ दैत छै वएह पर चाहैत छै जे गधा जेना खटाबियै तेकर बाद जाके ओहो खटल पैसा भी दयलऽ नहि चाहैत छै आदमी एहन करैत छै गरीबक सङ्गमे तऽ एहि लयके सरकारके कमसँ कम रोजी रोटी परसँ गरीबके कनि ध्यान दयके चाही बढिआँसँ बारह घण्टा चौबिस घण्टा आदमी खटैत छै खटलाक बाद मेहनतक पैसा तक नहि मिलैत छै गरीब जीते कोनाक तैं लयके नहि ढङ्गसँ कोइ काम सरकारक देना चाही पूर्णियामे पूर्णियामे बहुत जादा गरीबी छै बेरोजगार छै सरकारके कनि रोजगार पर ध्यान दिओ इलाकाक कनि कोइ भी काम धन्धा कोइ भी अच्छासँ कोइ भी चाहे लेबरपनी या फिर मजदूरी भी किआ नहि करय देखिऔ कनि अगर ओहि पर निक जेकाँ सभकुछ मिलय छै आखिर पैसा ही जे मिलय तीन सए चार सए रुपैआ रोज ओ अगर मिल जाइ टाइमपर हँ आदमी तऽ मेहनत करैत छै नहि मेहनत करल पैसा भी नहि दयलऽ चाहैत छै तऽ आदमी कोनाके जीते गरीब आदमी तऽ आओर गरीबे भेल जेतय नहि केना जीतय हँ जब ओकरा निकसँ नहि मिलते रोजगार नहि मिलते कुछ नहि मिलते चारिटा बालबच्चा रहैत छै कोनाके पालते नहि बालबच्चाके बढिआँ स्कूलमे जल्दी एडमिशन लयलऽ चाहैत छै आजकल कोइ भी स्कूलमे एडमिशन लयलऽ जाइत छियै तऽ जल्दी इतनासभ चीज रहते हुए एडमिशन नहि लैत छै फिर भी कहैत छै इ नहि है ओ नहि है ओ लाओ वो लाओ एना कोना हेतय कनि सरकारके सभ चीज पर ध्यान दयके चाही जेकि सरकार जब वेतन सभकुछमे दइते छै हर जगह घूस माँगय छै सरकारी इस्कूलमे घूस माँगय छै या फिर कतहुँ जाउ तऽ ऐसे नहि हेतय वैसे हेतय इतना पैसा दीजिये उतना पैसा दीजिये इ दीजिये तब होगा तैँ लयके कनि इसभ पर ध्यान दयलऽ चाही रोजी रोटी पर बालबच्चाके पढ़ाइ लिखाइ पर हर चीज पर सरकारसँ इएह निवेदन छै कनि ध्यान दयके चाही